हम अपनी बात कर रहें कबड्डी की जो कि हम कबड्डी खेलते हैं अपने गाँव से एक कबड्डी जो शुरुआत हुई थी हम मेरे पिताजी खेलते थे जिससे कि उस उनके ज़रिए उनको उनसे इंस्पायर हो कर मैंने कबड्डी सीखा उसके बाद मेरे बड़े भाई खेलते रहें और उनको भी देखा मैंने तो मैंने भी खेलना शुरू किया मेरे गाँव के ऐसे बहुत से बच्चे थे जिस जिसके ज़रिए हम लोगों ने एक ऐसी अपनी टीम बनाई और खेल रहे थे और गाँव में उतनी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं जिससे कि हम लोग गेम खेल सकें और सब लोगों ने अपने कुछ पैसे लगाकर हम लोगों ने एक कबड्डी का ग्राउंड तैयार किया और वहाँ पे अलग अलग आसपास के जितने भी खेत ओत जो भी थे उनको बहुत परेशानियाँ होती थीं जैसे कि हम लोग रनिंग करते थे वर्कआउट करते थे एक्सरसाइज करते थे तो उसमें बहुत सारे समस्याएँ आती थीं जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से अपने आप को फिजकल कर नहीं पाते थे और पापा जो भी मेरे डैड थे भैया थे गाँव के जो सम्मानित व्यक्ति थे और जो पहले से खेले हुए थे वो हम लोग को बताते थे कि ऐसे गेम खेला जाता है वैसे खेला जाता है तो हम लोगों ने उनसे इंस्पायर होकर गेम खेलना शुरू किया कुछ समय खेला सभी बच्चों ने खेला उसके बाद हम मैंने इष्टेट में अपना ट्रायल देने के लिए गया वहाँ पे भी अच्छी परफ़ॉम्स रही जिससे कि सिलेक्ट हुआ और वहाँ से खेलने के बाद फिर नेसनल के लिए भी मुझको मौका मिला और नेशनल भी खेला और मेरी चाहत है कि मैं इंटरनैसनल में प्रतिभागी करूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव में जितने भी कबड्डी के विकास से सम्बंधित कोई भी दिक़्क़त आ रही है कबड्डी को लेकर उसको थोड़ा सा सुधार किया जाए और कबड्डी को हम लोग सोचते हैं कि पूर्वजों से चली आ रही है गाँव में तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग अपने आप को खेलते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं और कबड्डी एक ऐसी गेम है जिससे कि आपकी जो शरीरी शरीर की जो भी मांसपेशियाँ हैं हड्डी हैं वो मज़बूत बनी रहती हैं और मानसिक भी बहुत अच्छी बनी रहती है जिससे कि हम लोग अपने आप को एक संतुष्ट प्राणी समझने समझते हैं जिससे कि हमारा जो भी फिजकल है और मानसिक है उसको संतुष्टि मिलती है जैसे कि हम लोग अपने आप को संतुष्ट पाते हैं कि नहीं हमने आज कबड्डी खेला तो मतलब संतुष्ट हुए और कबड्डी पहले दो चार लड़के थे फिर उसके बाद आते आते दो चार देखें आसपास के गाँव के बच्चे फिर उनसे वो लोग हम हम लोगो से इंस्पायर हुए वो सब आते रहे उसके बाद बीच में एक घटना हुई कि हम लोग खेल रहे थे अचानक एक बच्चा था खेल रहा था उसका पैर टूट गया उसके बाद फिर ऐसे ही बच्चे कुछ जो घर से थोड़ा सा डिसीप्लिन में थे पर उनको लगने लगा कि नहीं चोट आ जाएगी हमको भी तो इसलिए वो डर गए और कोई हम लोग का सीनियर था नहीं जिससे कि इस्ट इस्ट मतलब कबड्डी में जो कि हम लोग को ट्रीटमेंट करे सब बच्चे अपने घर से पैसे लगाकर ट्रीटमेंट कराते और ऐसे ही चलता रहा तो फिर कुछ बच्चों ने छोड़ दिया तो गाँव में बस दो तीन बच्चे खेलते रहे और उसको बंद नहीं किया गया ऐसे ही खेलते रहे खेलते रहे जिससे कि आज प्रजेंट टाइम में बात किया जाए तो इस टाइम बीस बाईस बच्चे खेल रहे हैं जो कि उनको तैयारी की जा रही है फिजकल कराया जा रहा है और उनको समय से पौष्टिक आहार दिया जाता है और रनिंग कराया जाता है और तैयारी कर रहें इश्टेट नेसनलज़ सब खेलने के लिए यही सब सब अपनी यादे हैं कबड्डी को लेकर